हमारे उत्तरप्रदेश में बहुस सा जश्न मनाया जाता है त्योहार मनाया जाता है जैसे नवरात्री में दुर्गा माँ की मंदिर हम लोग बैठाते हैं पंडाल बनाते है उसका मूर्ति लाते हैं खूब अच्छा से सजा वजा के मूर्ति खरीद के लाते हैं और बैठाते हैं नौ दिन उसका पूजा पाठ करते हैं आप को हम लोग नाचते गाते हैं पचरा गाते हैं प्रसाद चढ़ाते हैं दुर्गा माँ के मंदिर में पंडाल में प्रसाद बांटते हैं और रात को हम लोग फिर खूब जागते हैं नौ दिन के बाद उनका विसर्जन करने जाते हैं वहाँ पर खूब बाजा से बाजा डी जे उजे ले कर जाते हैं अच्छा से उन कर कहीं नदी है वहीं में विसर्जन कर देते हैं हम लोग बहुत गाँव के सारा गाँव को लोग जाते हैं और हमारे जितने गाँव के बच्चे है बुढ़े हैं सब जाते हैं दुर्गा माँ के साथ उसके उसका विसर्जन करने वो नौ दिन पूजा करते हैं उसके बांद उनका विसर्जन कर ने के लिए कितना हम लोग के मन में बहुत कष्ट होता है यहाँ भर की कोई कोई कोई भी रो देता है यहाँ उसके आँख से आंसू आ जाता है

कोई बच्चे को बनाते देते हैं भोला भोले बाबा फिर उनके मंदिर ले कर जाते हैं और वहाँ बारात ले कर जाते हैं वहाँ पर भी अच्छा से ना ना चा नाचते हैं गाते हैं पूजा पाठ करते हैं वहां पर मेला लगता है फिर हम लोग ख़ुशी ख़ुशी खूब त्योहार मनाते हैं कोई भी देवी का देवता का कोई भी हम लोग बहुत मानते जानते हैं देवी माँ को तो बहुत पूजा पाठ करते हैं हम लोग बच्चे लोग खूब ख़ुश रहते हैं रात रात भर हम लोग जागते हैं दिन को अपना काम करते हैं देवी माँ के मूर्ति बैठाने से हम लोग को बहुत सुकून मिलता है बच्चे लोग हैं बहुत नाटक खेलते हैं नट नौटंकी खेलते हैं अच्छा लगता है और वो दशहरा में रावण का मूर्ति बैठाते हैं राम का लक्षमण का निकलता है जुलूस बोलते हैं हमारे गाँव में जलूस निकालते हैं बच्चे को राम बना देते हैं लक्षमण बना देते हैं हम लोग त्योहार मनाते हैं खूब अच्छे से त्योहार मनाते हैं ख़ुशी ख़ुशी को हमारा हमारे गाँव को लोग भी सब सहमत रहते हैं हम लोग अपने गाँव के बगल भोले बाबा का बैठाईं हूँ मंदिर वहाँ पर जो आता है उसको बोलते हैं तेरस वहाँ पर हम लोग जाते हैं खूब अच्छा से माला फूल चढ़ाते हैं पूजा पाठ करते हैं भोले बाबा का मंदिर में अभी मंदिर तो नहीं बना हुआ है और बना दिए है माटी वगैरह ए सब पाटते हैं गोबर से खूब अच्छा से लिख के लीपते हैं खूब अच् उसको डिजाईन बनाते हैं अच्छे से तब पूजा करते हैं तेरस के दिन है भोले बाबा के त्योहार तेरस का दिन के होता है सब एकदम अच्छे से ख़ुशी ख़ुशी रहते हैं सब पूजा पाठ करते हैं